म्हाका तशेंच गोंयकाराक प्रदर्शनी करपाचे आवड आसा हांवें केन्ना प्रादर्शनीक म्हजे कला तेजेर धाडूना

म्हाका ड्रॉईंग काडपाक खूब आवडटा कलर करपाकय आवडटा हांवे फक्त म्हाजे घरा कडेन काड ड्रॉईंग काडून घराक वॉलपेपर स्टिक करून दवरता हांवें केन्ना प्राथमीक शाळेक या खंय चित्रकलेक परिक्षा दिवना म्हाका ड्रॉईंग करुन पेन्सिल स्केच करून कलर करपाक खूब आवड आसा आनी प्रदर्शन हांवें केन्नांच दवरूंक ना फक्त म्हाका आवड आसा आनी कांयच ना